यदि आपके गाँव में किसी के अंग के हड्डी टूट जाए तो क्या होगा उपचार ठीक होने की प्रक्रिया यदि हमारे गाँव में किसी के अंग के हड्डी टूट जाए तो हम बता दें आपको कि हम गाँव के रहने वाले हैं इसीलिए हमारे गाँव में हास्पिटल की सुविधा ना होने के कारण हम उसे एम्बुलेंस या किसी अन्य वाहन की सहायता से शहर में हास्पिटल में ले जाकर उसके डाक अच्छे डाक्टर से दिखाते हैं डाक्टर एक्सरे या किसी अन्य माध्यम से पैर का प्लास्टर या टीटमेंट करता है इसीलिए डाक्टर से दिखाने के बाद हम उसे ठीक होने की सलाह देते हैं और हमारे गाँव में भी यह होता है कि जैसे टूटे हुए पैर या हाथ या किसी अन्य जगह पर गाँव के वैध बाँस की लकड़ी से खपाची वग़ैरह करके तेल डालकर उसे छोड़ देते हैं और वह सालों साल वैसे ही रहता है इसीलिए इसमें हमें ज़्यादा अच्छा नहीं लगता तो डॉक्टर से हम सलाह लेकर उसे प्लास्टर या दवा एक ची अन्य माध्यम से हम उसे ठीक होने की सलाह देते और डाक्टर की ही द्वारा बताए गए विधियों से या उसके उपचार के नियमानुसार हम उसे तब तक ठीक होने के सलाह देते हैं जब तक वे पूर्ण रूप से ठीक ना हो जाए इसीलिए डाक्टर के द्वारा बताए गए हर एक बात को या उसके द्वारा दी गई दवाइयों को ठीक से स्वीकार करके या उसे खा पीकर अच्छे से पैर का इलाज किर कराया जाता है इसीलिए वैध के चक्कर में पड़ें लेकिन इतना नहीं कि वह हड्डी आपकी टूटने की जुड़ने की जगह कहीं और से जुद जाए इसीलिए शहर में बसे डाक्टरों को दिखाएँ जो अच्छे पैर का इलाज कर सके जो सही ढंग से पैर के या हाथ के या किसी अन्य अंग की टूटी हुई हड्डी को सबको सही रूप से सही जगह जोड़ कर उसे आपके सहरीर के नियानुसार ढाल सकें